اتر پردیش ہندوستان کا ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر بہت ساری زبان بولنے والے بہت سارے الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں بہت سارے کلچر کو ماننے والے رہتے ہیں جیسے کہ ہندو مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں مسلم مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں عیسائی مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں اور سکھ مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں اور بھی ہیں اتر پردیش ہندوستان کے دوسرے صوبوں سے بہت الگ بھی ہے یہاں پر قدرتی نظارے بھی موجود ہیں جیسے کہ یہاں پر پیڑ بھی اچھی تعداد میں موجود ہیں یہاں پر ندیاں بھی ہیں اور اتر پردیش میں ہی تاج محل موجود ہے اور جوکہ پوری دنیا کے سات عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اس کے علاوہ اتر اتر پردیش میں ہی لکھنؤ میں بھول بھلیا ہیں لکھنؤ میں ہی امام باڑہ ہے جوکہ اپنے آپ میں بہت خاص اور خوبصورت ہیں جس کو دیکھنے دنیا بھر میں دنیا بھر میں دور دور سے دیکھنے لوگ آتے ہیں اس کے علاوہ اتر پردیش میں چتر کوٹ میں ایک جھرنا بھی ہے جیسے جس کو دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور اس کے علاوہ اتر پردیش میں ندیاں تاریخی عمارتیں موجود ہیں جوکہ اتر پردیش کی خاص اور اتر پردیش کو خاص اور بہت خوبصورت بناتے ہیں